आमच्या गोंयांत लग्न म्हणजे खूब व्हडल्या तरेन मनयता आनी लग्नाची सुरवात एका म्हयन्या पयलीच जाता मागीर सगळ्यो पत्रिका वांटप आसता आनी घरांतलें पयलें कार्य म्हणजे सामारो सामारो म्हणजेत मसालो काडप पयली मसालो काडटा मागीर दुसरें जाता मेहेंदी मेहेंदी जावन हळद जाता हळदीचें खूब देवकार्य आसता सगळ्यान पयली देवकार्य जाता मागीर चुडो घालता व्हंकलेक आनी तेज्या फाटल्यान जाता हळद हळद लायतकूत मागीर सगळीं जाणा होटयो भरपाक येता होटयो भरून जालें मागीर दुसरे दिसा लग्नाची तयारी लग्नांक सकाळीं फुडें होम जाता मागीर सगळे लोक रिसॅप्शनांग रावता रिसॅप्शन जातकूत व्हंकल नवरो घरा येता घरा कडेन तेंकां घरान भितून काडपाची पद्धत आसा ती जातकूत मागीर घरा कडेन व्हंकल आनी न्हवऱ्याचे बारीक बारीक रिच्वेल्स जातात आनी तेज्यात दुसरे दिसा मागीर व्हंकल नवरो तुळशी कडेन बसोन आपलें सगळें आनींग रिच्वेल्स करतात